علاقے میں سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کا کردار اہم ہوتا ہے کیونکہ ان کی پالیسیاں اور اقدامات براہِ راست آپ کی زندگی پر اثرانداز ہو سکتے ہیں نمبر ایک پاکستان تحریکِ انصاف یہ جماعت عمران خان کی قیادت میں قائم ہوئی ہے اس کا بنیادی ایجنڈا کرپسن کا خاتمہ انصاف کی فراہمی اور بہتر حکمرانی ہے اگر آپ کے علاقے میں پی ٹی آئی کا اثر ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے صحت تعلیم یا انفراسٹ ریکچر میں بہتری کے لیے کام کیا ہو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں یہ جماعت اسلامی اصولوں کے نفاذ اور مذہبی امور پر توجہ مرکوز کرتی ہے آپ کے علاقے میں اگر جے یو یل یف کا اثر ہے تو انہوں نے مدارس میں اور مذہبی تعلیم کے فروغ میں مدد کی ہوگی نمبر پانچ علاقائی سیاسی جماعتیں بہت سے علاقوں میں مخصوص علاقائی جماعتیں بھی ہوتی ہیں جو خاص طور پر اس علاقے کی ترقی حقوق اور ثقافت کے تحفظ پر زور دیتی ہیں ان جماعتوں اور رہنماؤں نے بطورِ شہری آپ کی مدد مختلف طریقوں سے کی ہوگی جیسے روزگار کا موقع فراہم کرنا صحت کی سہولتوں میں بہتری لانا یا سماجی خدمات فراہم کرنا ان کے ایجنڈے کا براہِ راست اثر آپ کی روزمرہ کی زندگی پر ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ حکومت میں ہوں یا آپ کے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوں